ہاں میں نے پینٹنگ کرنا مجھے کافی زیادہ پسند ہے میں بچپن سے ہی ڈرائنگ وغیرہ بناتی ہوں سیکھتی ہوں اور مجھے ویسے تو اب اتنا شوق نہیں رہا ڈرائنگ کا لیکن پھر بھی بائی چانس کبھی دل کر جاتا ہے من کرتا ہے تو بنا لیتی ہوں اور مجھے سب سے زیادہ پریشانی ڈرائنگ بنانے میں یہ ہوتی ہے کہ جب میں کوئی بڑی ڈرائنگ بناتی ہوں پینٹنگ کلر سے تو مجھے کافی زیادہ دِقّت ہوتی ہے اس میں کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے واٹر کلر سے بڑی ڈرائنگ کرنے میں کیونکہ اس میں جو ہوتا ہے وہ کلر مکس ہو جاتا ہے یا پھر کافی ہلکے ہو جاتے ہیں یا پھر ڈارک ہو جاتے ہیں ایک دم سے اپنا مطلب میری کیونکہ مجھے آتی نہیں ہے تو اس لیے کبھی ہلکی کبھی ڈارک ایسے ہوتے رہتے ہیں مجھ سے ہو نہیں پاتا اور میں واٹر کلر سے ڈرائنگ جو سیکھتی ہوں میں وہ انٹرنیٹ کی ہیلپ سے سیکھتی ہوں مجھے کافی وہاں سے ہیلپ ملتی ہے اور میں زیادہ تر یہی کوشش کرتی ہوں کہ میں واٹر کلر سے اچھی سے اچھی ڈرائنگ بناؤں اور بڑی ڈرائنگ بناؤں کیونکہ مجھے پسند ہے ایک تو اور پھر میرا دل کہتا ہے کہ میں بڑے ڈرائنگ بناؤں واٹر کلر سے مجھے آتی نہیں ہے اور میں نے جو ڈرائنگ سیکھی تھی نارملی ویسے بنانے کی میں نے وہ انٹرنیٹ کی ہیلپ سے سیکھی تھی مجھے وہاں سے کافی زیادہ ہیلپ ملی تھی ڈرائنگ سیکھنے میں میں نے وہاں سے کافی اچھے طریقے سے سیکھ لی تھی کیونکہ وہاں پر جو بتایا جاتا ہے اسٹیپس بہت ایزی طریقے سے بتائے جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی بھی انسان بہت اچھے طریکے سے سیکھ بھی لیتا ہے تو اب میری ساری کوشش بس اسی چیز کی رہتی ہے کہ میں واٹر کلر سے کوئی ایک اچھی سی ڈرائنگ بناؤں واٹر کلر سے اور کافی اچھی بناؤں میں نے سیکھی بھی ہے واٹر کلر سے ڈرائنگ بنانی انٹرنیٹ سے لیکن ابھی اتنا کچھ میں اس میں سدھار نہیں کر پائی لیکن ان شاء اللہ اب میں اور سیکھوں گی اور اس میں اور بھی زیادہ سدھار آ جائے گا اور بس میری اب یہی کوشش رہتی ہے کہ میں انٹرنیٹ سے اچھے سیکھ لوں واٹر کلر سے ڈرائنگ بنانا